हॅलो कोण उलयता हय कोण उलयता हय तुमी खंयच्यान उलयता आं हां सांगात आमचें पॅट ग्रुमींग स्टोराचें नांव पॅट्सांप

हां कितलीं आसा माजरां कितलीं आसा दोग जाणा आनी आं वॅक्सिनेशन आनी ग्रुमींग दोनूय जाय तुमकां हय तुमकां पयलीं अपॉयंटमेंट घेवची पडटली मागीर तुमकां एक नंबर मेळटा दोन माजरांनी तर तुमकां दोनी माजरा खातीर सेपरेट सेपरेट अपॉयंटमेंट मेळटलो कळ्ळें आनी मागीर तुमकां कितें सर्वीस म्हटल्यार ग्रुमींग आनी वॅक्सिनेशन सोडून आनी किदें जाय हां वॅक्सिनेशन म्हणटरी तुमकां तेंका सकाळींच अपॉयमेंट आमी तुमकां सकाळींच अपॉयंटमेंट दिव दितली किद्याक वॅक्सिनेशन आसा न्ही पय वॅक्सिनेशन आमचें आतां माजराची एज कितें एट मंथ्स न्ही एट मंथ्स जाल्यार तेंचे पर वॅक्सिनेशन ऑलमोस्ट टू थावजंड बीन पडटले पर केट हय पर केट ना ग्रुमींग सेपरेट ग्रुमींग सेपरेट तुमकां म्हटल्यार आमची कॅटेगरी आसा ग्रुमींग सुद्दां प्रो प्रो पॅक आसा मागीर मिडियम पॅक आसा तसो सो तुमकां कसो पॅक खंयचो पॅक जाय तशें तुमी येवन हांगा सांगपाक शकता हय फाल्यां सकाळीं मेरेन तुमकां मेळपा शकता इफ तुमी आतां डन करता जाल्यार

ना ना ना आमची आमचे सगळे प्रोफेशनल्स आसात सगली वेल एक्सपिरियन्सड आसात तर तुमकां तें टेंशन घेवपाची गरज ना ना ना तशें जावचें ना मॅडम तशें जावचें ना हां हां बरें हां वत न्ही तुमचो नंबर हां होच नंबराचे तुमचें नांव रेजिस्टर करता तुमचें नांव किदें म्हटलें हां बरें बरें हा हा